جی میرے پاس پرانی بہت ساری تصاویر ہیں چار پانچ البم بھری ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ پہلے موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے ڈیجیٹل تصویریں تو نہیں کھینچی جاتی کھینچی جاتی تھیں بلکہ یہ کیمرے ہوتے تھے ویسے اور ان سے ہمارے جب میں چھوٹا تھا ہماری امی ابا ہماری تصویر کھینچتے تھے ان کو جمع کر لیتے تھے اور ہمارے بھائی بہنوں کی بھی سب کی ہماری ہیں ماں باپو کی ہیں ہماری ابا کی ہے دادا کی ہے دادی کی ہے تو بہت ساری البم ہمارے پاس ہے تو ہم اب ان کو دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے ہم اپنا بچپن بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں اور جیسے ہمارے امی ابا دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی بھی تصاویر دیکھ سکتے ہیں اس لیے وہ ہم نے جمع کر رکھی ہیں اور ہم کبھی بھی دیکھ لیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو پورا پریوار ہمارے بچے بیوی بچے سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں اپنا بچپن بڑا اچھا لگتا ہے بڑا مزہ آتا ہے بچپن ہمارا کہ بھئی ہم چھوٹے سے ایسے تھے یہ فلاں کیمرے سے ہم نے تصویر کھنچوائی تھی اور ہمارے ابا نے کھینچی تھی یہ ہماری امی نے کھینچی تھی اور یہ ہم نے فلاں کھیت میں ہمارے کھنچوائی تھی ہم نے فلاں جگہ بیٹھ کر کھنچوائی تھی یہ ہمارا مطلب بڑے خوش ہوتے تھے ہمارے امی ابا بھی ہماری تصویر جمع کرتے تھے تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کو تو ہمیں بڑا اچھے لگتا ہے کہ بھئی ہمارے ہمارے ابا نے ہماری تصاویر جمع کر رکھی ہیں اور اب تو یہ ہے کہ موبائل سے کھینچتے ہیں اس کو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کبھی بائی چانس دیکھ لی نہیں دیکھی آج ایک دیکھ لی نہیں دیکھی کہ بھئی کل دیکھ لیں گے چلو ہمارے پاس فون میں تو ہیں ہی اور جب ہم البم دیکھتے ہیں تو پھر پوری دیکھتے ہیں کیونکہ وہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیوی بچے سب تو وہ شروع سے میں بتاتا ہوں کہ بھئی میں چھوٹا سا تھا یہ جب کی تصویرہے میری تو بچے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی پاپا آپ ایسے تھے اور ممی آپ ایسی تھیں اور ہماری دادی ایسی تھیں ہمارے دادا ایسے تھے تو ان بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کو ماشاء اللہ